मैं उन व्यवसायों के बारे मैं तो ज्यादा नहीं जानती जो ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय कृषि उद्योग का समर्थन करने के लिए स्थापित किए गए हैं लेकिन इसमें से मैं पशुपालन के बारे में कुछ जानती हूँ हमारे यहां पर बहुत सारे पशुपालन हैं कहीं कहीं बनाए गए हैं जो उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने मे बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम हमारे पास किसी पशु धन की कमी हो जाती है तो हम पशुपालन केंद्र से माँगा लेते हैं और वहां से हमें खाद भी अवेलेबल हो जाता है जो हमारे कृषि के लिए अच्छा होता है कृषि उद्योग का समर्थन करता है और जैसे कृषि आपूर्ति स्टोर है वो भी एक अच्छा उद्योग है वहां से हम जैसे कृषि के बीज वगैरह जैसे उन्नत कृषि के बीज हम लाकर अपने भूमि में रोपाई कर देते हैं तो हमारा पैसा भी कम लगता है और हमें हाइब्रिड के बीज मिल जाते हैं वहां से और जैसे एक पशुपालन जो है उसमे गाय व गाय के जो पालने से हमको दूध प्राप्त होता है उसको बेचकर हमारा व्यवसाय भी अच्छा चलने लगता है किसान बाजार भी कई बार लगता है तो वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं किसान बाजारों में लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ अच्छे से उतना पता नहीं है